अगर आप देखेंगे कि हमारी जो दुनिया है वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और हमारी इस दुनिया में बहुत सारे टेक्नोलॉजी उपकरण भी उपलब्ध होते जा रहे हैं जब हम अपने बचपन की बात करेंगे तो उस समय सिर्फ हमें छोटा सा फ़ोन दिखाई देता था या फिर हमारे पास छोटा फ़ोन होता था आज हमारे पास इतना बड़ा फ़ोन है कि उस फ़ोन से हम पूरी दुनिया देख सकते हैं दुनिया की सारी खबरें पढ़ सकते हैं दुनिया के बारे में जान सकते हैं इससे हमारा एक काम तो आसान हुआ है कि हमें जो भी जानकारी चाहिए वह हमें आसानी से उपलब्ध हो जाती है और हम घर बैठे ही अपने बहुत सारे काम पूरे कर लेते हैं इन वैज्ञानिकों की मदद से इन्होंने टेक्नोलॉजी इतने सारे बनाए कि हमारे काम बहुत आसान हो गए हैं यह हमारे जीवनकाल को प्रभावित तो नहीं करती है लेकिन हमारे जीवन को बहुत आसान बना देती है इन बदलावों ने हमारे जीवन और हमारे कार्यस्थल को भी थोड़ा प्रभावित तो किया है जैसे कि हमें पहले पैदल या फिर किसी बस या फिर संसाधनों से हो कर ही हमें जाना पड़ता था ऑफ़िस के लिए लेकिन अब ऐसा हो गया है कि हम घर बैठे भी काम कर सकते हैं हमें दफ़्तरों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है लेकिन टेक्नोलॉजी आने से बहुत सारे बदलाव हमारे जीवनकाल में हुए हैं और मुझे लगता है आने वाले समय में भी टेक्नोलॉजी बदलावों के कारण हमारे जीवन में और भी बदलाव नज़र आते रहेंगे